ओरैनोथ' आङो उन्दैनिफ्रायनो बिबार गायनो जोबोद मोजां मोनो बिब्दिनो गुबुनफोरनि न'फोराव आलासि जानो थांबाथाय आङो मालायफोरनि गायनायखौ नुनानै आंबो न'आव गायनो गोसो जादों बिसोरनिफ्रायनो आङो बिबार फुलि लाबोनानै न'आव गायफैदों आरो माब्लाबा माब्लाबा बाजारफोराव थांबाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै आङो न'आव गायफैदों बिदिनो बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय लाबोनानैबो गायफैदों आरो दाथ' गोजां बोथोर जाबाय दा आङो गेन्दे फुल गलाब बिबार दालिया बायदि बायदि बिबार गायबाय दङो ओमफ्राइ आरो